नोंसो हरदोंमोन लाय नोंसो हरदोंमोन माथो

खोनादों

खोनादों नेटानो गैया आंनिया थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय जादों मानो फन हरदोंमोन ओमफ्राय

अ माइ बायनायाथ' बायनांगोमोनआनो मा मा माइ दं ओरैनो ए बेसेसो लायो ओरैनो माबायाव महनसेयाव महनसेयाव बेसेबांसो लायो ओरैनो

जोसाफोरबो मोनगोमोन दां

जोसासो नांगौमोन आंनो जोसा बायसमुथिफोर बायसमुथि जोसाफोरसो नांगौमोन आंनो औ दंना गैयाथाय ए ओमफ्राय मा होनो बिदिनो थ्रिस मनसो नांगौमोन आरो नांनायालाय ओमफ्राय मा होनो ट्रेक्टर दंङ ना माथो ट्रेक्ट'रजों होफैनो हागोन बालाय अ बेसेसो लागोन ओरैनो होफैनायजों माजों दे लोगोजों लोगो इसे खमाव होलायलायदो आरो इसे दिसकाउन्टाव होदो लोगोखौनो हालाया जायो नामा इसे खमै इमान थ्रिसमन गोजो लादों आङो होनबालाय बाजारावसो फानफैगोन ना न'आवनो लायनांगौ न'आवसो लायनांगौ न' अ दे होनबालाय आङो खिन्थागोन र' मा होनो ओइ न'नि सासे मानसिखौ खिथानानै मा होनो लायनो खिथागोन दे आङो गाबोनफोर अ अ भाराखौ बाहाय मिलाय लायदो

दे होनबालाय ना आं दाहाय फन हरफिनसिगोन दे